ہلو جی آپ نے فون کیا مچھلی کے بارے میں جی جی اویلیبل جی اویلیبل ہے ریہو کے آپ کو پڑیں گے چار سو روپیے پر کے جی جی جی تو وہ تو آٹھ سو روپیے میں آئیں گے تھوڑے مہنگے آئیں گے اِس سے وہ تو اور بھی مہنگے آئیں گے وہ تو بارہ سو روپیے پر کے جی آئیں گے آپ کو کتنے چاہیے دو کے جی تو ابھی تو مارکیٹ آگے سے مارکیٹ تو تیز ہے کیسے کم کیا جائے آگے سے تیز ہے کیسے کم کیا جائے تو آپ دو کے جی میں کم مانگتے ہیں ریہو کا چار سو روپیہ پر کے جی ہے دو کے جی میں آپ کتنا کم مانگتے ہو آگے سے ریٹ ہے مارکیٹ بھی تو تیز ہے مارکیٹ میں بھی زیادہ تیز چل رہا ہے ابھی کہہ رہا تھا کتنا کم کیا جائے دس روپیے دونوں اویلیبل ہے آپ کو جو ضروری ہے آپ کرا سکتے ہیں آپ کو جی فریش مچھلی مل جائیں گے بالکل تازہ مچھلی ملیں گی جی بالکل تازہ مل جائیں گے آپ کو جتنا ٹائم لگے آدھا گھنٹہ میں یا ایک گھنٹے میں ٹھیک ہے